हल्लो हल्लो हा हा हा हा हा मां ममता पेई ममता टेलर दर्जी पेई ॻाल्हायां हम्म तव्हां तव्हां हल्लो हा हा हा तव्हां दिक्षिता पिया ॻाल्हायो त टेलर जो नम्बर आहे तव्हांजो हा हा हा हा मां ममता आहियां ममता मां तव्हांखे ॿ हफ़्ता पहिरीं जेको आहे पंहिंजे ॿार जी यूनिफ़ॉम ॾिनी हुई छा मुंहिंजी तव्हां मुंहिंजी यूनिफ़ॉम सिबिजी आहे अच्छा ठीकु आहे ठीकु हा रसीद मूं वटि आहे ऐं जेको आहे मूंखे हिन जे लाइ ई पतो करिणो हुओ छो कि टाइम खणी करे ई तव्हांखे ॾिनो हुओ छो कि टाइम उहो स्कूल खुलण जे लाइ त मूंखे लॻो कि मां तव्हांखे ॾियां सिबण जे लाइ पर हाणे स्कूल जा ॾींहं अचनि पिया नज़दीक त मूं चयो पतो करियां ऐं मां बि ॿाहिरि वेई हुअसि त जेको आहे हिनजे लाइ मां पतो न करे सघियसि कि भैया सिबियो आहे कि न सिबियो आहे पर हाणे तव्हां चयो था त पोइ ठीकु आहे मां अचां थी अॼु सिबाणे में तव्हां हिकु बारी तेसीं ताईं चेक करे रखिजो अच्छा मूंखे हा हा न त त महिरबानी करे तयार करे रखिजो छो कि स्कूल खुलण वारो आहे त वरी पोइ दिक़त न थिए कंहिं बि ॻाल्हि जी एंड ॿियो तव्हां छा छा सिबंदा आहियो अच्छा त मां इहो मां त हाणे कॾहिं कॾहिं ॾिस वन पीस वांगुरु सु सिबाईंदा आहियूं इविंग गाऊन वांगुरु एंड कुझु उहे बि तव्हां सिबंदा आहियो थोरो फ़ैन्सी वे में हा न सिबंदा आहियो

हा हा हा हा अच्छा हा कॉर्ड सेट अच्छा अॼु फ़ैशन जे हिसाब सां जेकियूं हलनि थियूं ॻाल्हियूं कॾहिं कोर्ड सेट खपंदो आहे त कॉर्ड सेट ठाहिराए वठंदी आहियां छो कि थोरे मां रेडीमेड खे थोरो घटि प्रिफ़िरंस ॾींदी आहियां एंड मुंहिंजी कोशिश हूंदी आहे हा हम्म हा हा हा हा कॉर्ड सेट थिया सलवार सूट्स थिया सलवार त अॼुकल्ह ख़ैरु हले कोन थी अॼुकल्ह प्लाज़ो आहिनि पैंटूं आहिनि हा न सलवार वरी हले थी त अफ़गानी त मतलबु तव्हां तरह तरह जूं शयूं ठाहींदा आहियो न एंड हा हा हा पैसा लॻंदा आहिनि हा त तव्हांजो छा नॉर्मल जेका टेलर वठंदा आहिनि दर्जी जेका आहिनि उन्हनि खां अच्छा हा अच्छा अच्छा

अच्छा हा हा उहो त लॻी थो वञे हा अच्छा अच्छा हा हा हा हा अच्छा इअं आहे अच्छा अच्छा जीअं साड़ियूं असां वटि रखियल आहिनि मूं वटि जीअं हाणे त साड़ियूं केर हेतिरो पाए ई कोन थो त साड़ियुनि मां जीअं अगरि कुझु असां पैटर्न रखणु चाहियूं त जेको आहे

अच्छा हा हा हा अच्छा अच्छा हा त रेडी टू वेयर साड़ी ठाहियूं या जैकेट वारो सूट ठाहियूं हा न ऐं छा हिन बॉडर वारियूं साड़ियूं अगरि जीअं थियनि थियूं प्लेन साड़ियूं थींदियूं आहिनि जंहिं में बॉडर लॻियल हूंदा आहिनि त उहो बि अगरि असां पैटर्न ॾेखारियूं तव्हांखे मोबाइल जे थ्रू त उहो साॻियो कढी ॾींदा आहियो हां हा चयो ही घणनि ॼणनि खां धोखा खाधा आहिनि घणेई टेलरनि खां धोखा खाधा आहिनि त थोरो वरी लॻंदो आहे

हा हा हा छो कि मां बि आहियां मुंहिंजे घर में मुंहिंजी नुंहं मुंहिंजी धीअ बि आहे एंड अगरि तव्हांजो कमु सुठो लॻो त पोइ ज़रूर जेको आहे हिन ॻाल्हि ते वधंदासीं बि छो त असां प्रफ़र वधीक करे दर्जी जो ई सिबण पसंदि कंदा आहियूं रेडीमेड थोरो असांखे आइटम घटि समुझ में ईंदो आहे त लॻंदो आहे कि भई अहिड़ो कुझु हुजे हा पोइ मां ॾींदी आहियां न त पोइ वरी मां उन्हीअ खे पकिड़ंदी आहियां हमेशह बार बार बार बार हुनखे ॾींदी आहियां हा हा ठिकु आहे त तव्हां ॻोल्हे रखिजो ठिकु आहे यूनीफ़ॉम ॾिसिजो सिबियल आहे कि कोने सिबियल न सिबियल हुजे त महिरबानी सिबी रखो ऐं सिबियल आहे त मां सिबाणे अचांव थी तव्हां वटि ठीकु आहे ऐं अची करे पोइ मां अॻते ॿिया बि कपिड़ा खणी थी अचां जेसी ताईं थोरा तव्हां खां सिबाए वठां त मूंखे फ़िटिंग बि ख़बर पेईजी वेंदी ठीकु आहे ठीकु आहे चलो चलो हरि ओम जय झूलेलाल